دہلی بھارت کی ریاست دہلی کا تاریخی شہر ہے جس جسے قدیم زمانے سے مختلف حکومتوں نے قابو میں رکھا ہے یہاں کچھ اہم نشانات اور یادگار مندر قلعے محلات اور عجائب گھر شامل ہیں قطب مینار قطب الدین احمد ایبک نے گیارہ سو ترانوے میں قطب مینار کو بنوایا تھا یہ ایک ایک بلند مینار ہے جو دہلی کے قدیم شہر میں واقع ہے اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے لاہور قلعہ دہلی میں واقع ایک دوسرا نشانہ لاہور قلعہ ہے جو مغلیہ حکمراں شاہجہاں نے بنوایا تھا یہ قلعہ دہلی کی تاریخی میراث میں شامل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی مندر جو بادشاہوں نے بنوائے ہیں عجائب گھر بھی شامل ہیں جسے لوگ جگہ جگہ سے دیکھنے آتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ سب ہمارے حکمرانوں کی دین ہیں